हां मेरे पेरेंट्स ने हैल्थ केयर इंश्योरेंस मेरा कराए दा जेह्का बड़ा जरूरी होंदा ऐ कि जेह्का असें कुसै टाइम बिच बी असें ई कोई बी प्रॉब्लम आई सकदी कोई बी हैल्थ इश्यू आई सकदा जिसदे पर असें अगर एह् इंश्योरेंस कराई दी होग अपने हैल्थ दे रलेटड ते उस बेल्लै असें ई फायदा होई सकदा ते क्योंकि केह् आखदे ऐट ए टाइम बिच कोई बी इन्सान इन्ने पैसे नेईं आह्नी सकदा ओह्दे च जेह्का एह् इंश्योरेंस होंदा ओह् असें ई बड़ा जैदा बैनिफिट दिंदा ते में ते निं ऐ कोई अपनी लाईफ बिच यूज़ कीते दा बट मेरे मेरे भापा गी स्टोन होएआ हा इक बारी ते ओह्दे ते उं'दा ऑपरेशन होना ते भी उ'नें केह् आखदे हैल्थ केह् आखदे इंश्योरेंस लैता हा ते उं'दा ऑपरेशन सक्सैसफुल होई गेआ हा अच्छी तरहं कन्नै होई गेआ हा ते इक बारी उ'नें अपनी आईज़ दा बी ऑपरेशन कराया हा ते ओह्दे गितै बी उ'नें एह् इंश्योरेंस लैता तां ओह्बी अच्छी तरहं कन्नै होई गेआ ते इटयै ऐ कि असें ई इंश्योरेंस कराना चाहिदा जेह्दे ते साढ़ी लाईफ बी अच्छी तरह् कन्नै होई जंदी साढ़ा स असें कोई प्रॉब्लम होऐ ते ओह्बी सॉल्व होई जंदी